झगड़ा झाँटी जेना कतहुँ गेलहुँ आ ओहिठुमा भऽ गेल लड़के बच्चा रहल या तऽ जेठे छथि बेसी भऽ गेलै तऽ अपना भरि कोशिशमे रहलहुँ दुनूके कहलहुँ चुप भऽ जाउ एतेक नहि करू शान्तिसँ काज लै जाइ जाउ झगड़ा कयलासँ कओनो फायदा तऽ नहि छै तहन अपनेमे लड़ि झगड़ि कऽ मरब सेहो कओनो बड़का काज नहि करब जतेक शान्त रही जतेक शान्तसँ काज निकलि जाए ओ करू दुनू साइड सोची कि कनी चुपे भऽ जाए अपना भरि जतेक कोशिश रहए जे दुनू साइड सम्हारि कऽ चुप करऽके कोशिश करू ई नहि जे ओकरा आर तरङ्ग भरङ्ग कऽ कऽ आर ऊलझा देलहुँ नहि ओकरा शान्त करैत निकलू हूँ किएक तऽ बहुत कतहुँ कतहुँ लोकसब बहुत आर विकराल कऽ दै छथिन ई नीक बात नहि भेलै टकरारसँ ककरो किछु नहि आइ तक भेटलैया शान्त कऽ कऽ निकलब तऽ भगवानो घरमे नीके भेटत ताहि जतेक अपना भरि सोचमे आबए ओ झगड़ाके शान्त करी दुनू साइड समझाबी ई नहि जे एक साइड बहका रहल छी एक साइड शान्त कऽ रहल छी से नहि करू जतेक भगवान ज्ञान देलथि ओहि हिसाबसँ दुनूके सम्हारति रहु ओहीमे नीक होयत नीक कयलासँ नीके होयत